ایک بار کی بات ہے کہ ہم لوگ جا رہے تھے اور بس ہماری کار دوسری کار سے لگی بھی نہیں تھی کہ پولیس آ گئی تھی اور انہیں ان کار لگی بھی نہیں تھی لیکن انہیں ایشو بنانا تھا اور پھر وہ تو کہنے لگے کہ اترو کار سے نیچے اترو پھر انہیں جب کہا تو پھر رشوت مانگ کر انہوں نے جانے کے لیے کہہ دیا حالانکہ نہ اگر وہ پہلے ہی ایسا نہ کرتے تو نہ ان کا ٹائم ویسٹ ہوتا نہ ہمارا ٹائم ویسٹ ہوتا انہوں نے اتنا ٹائم ویسٹ کرنے کے بعد رشوت لی اور رشوت لے کے بھیج دیا اور حالانکہ ان کی کار کو کچھ ہوا بھی نہیں تھا اور نہ اس میں سے کسی کو کچھ ہوا تھا وہ لوگ تو چلے گئے تھے لیکن پولیس نے تو پیچھا پکڑ لیا کیونکہ انہیں رشوت چاہیے تھی اور آج کل کے سبھی وکیلوں اور پولیس اور پنجاب یوں تحصیل دفتر کے سبھی لوگوں کو آج کل رشوت چاہیے ہوتی ہے آج کل رشوت تو چل ہی رہی ہے سب کام رشوت سے ہی کرتے ہیں اور رشوت تو انسان کو اور زیادہ بھوکا بنا رہی ہے کسی کو بھی کوئی کام کرنے کو بولو تو سب رشوت کو پہلے کہتے ہیں تو میرے ساتھ تو بھائی یہی واقعہ پیش آیا تھا رشوت کا اور ویسے کہیں جانے پر بھی بہت ہی پولیس پریشان کر دیتی ہے اور اور وکیل وغیرہ بہت پریشان کر دیتے ہیں کیس کے معاملے میں اور رشوت دو تو پھر ایک دم مان جاتے ہیں تو ایسے بہت سے واقعات پیش آتے ہیں